जेना मालके गोबर भेलै तऽ मालके गोबरके जमा कऽ कऽ रखै छिए ओकरा सड़ाके खेतमे कऽ दै छिए खेतमे कऽ दै छिए तऽ ओहिसँ खाद बनै हइ उपजा भी अच्छा होइ हइ सबचीज बनै हइ ओहिसँ मालके गोबर से तब ओकरा जादा उपजा होइ हइ ओहिसँ हरिअरी आबै हइ ओहिसँ सबचीज ओहिसँ बढ़ै हइ मालके गोबर से कि